म्हाका खूब खूब म्हजो अभिमान दिसता की हांव म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाच्या आकाशवाणी आनी दुरदर्शनार हांवें सद्या तीस वर्सां णव म्हयनें काम केलां तीन जानेवरी एकुणशे पंच्यायशीं सालांत हांव स्टाफ सिलेक्शन कमिशनची परिक्षा पास जावन आकाशवाणी पणजीचेर हांव जोयन जाल्लें एज अ एल डी सी म्हणून त्या नंतर म्हाका प्रोमोशन मेळ्ळें यू डी सी म्हणून त्या नंतर एकाउटंट जालें हांव आनी दोन हजार एकुणीस साला म्हाका एडमिनिस्ट्रेटीव ऑफिसर म्हणून दूरदर्शन पणजी हांगा म्हाका प्रोमोशन मेळ्ळें आनी हांव तीस सप्टेंबर दोन हजार बावीसांत थंयच्यान सेवा निवृत्त जालें म्हाका इतलीं वर्सां आकाशवाणी आनी पण दूरदर्शनाची म्हजी म्हायती आनी प्रसारण मंत्रालयाची इतली सेवा केली हांवें त्या बद्दल म्हाका खूब अभिमान आसा